बुखारमे बुखार जब होइ छै तऽ बुखारमे रोटी खाएल जाइ छै हम रोटी सभ बनाकऽ जिनका बोखार लागल छै हुनका देइ छियनि खायके लेल आओर घाव सभ जे भऽ जाइ छनि ओहिमे बाँतर खोतरि सभ नहि खायल जाइ छै छै और बाँतरिमे बैंगन बैगन कोबी सीम कठहल ई सभ नहि खायल जाइ छै छै शुगर जब होइ छै ओहिमे भात नहि खाएल जाइ छै रोटी खायल जाइ छै तऽ रोटी हम बना कऽ दै छियनि खाय के लेल कहलियनि आओर आओर आलू आलू दै छियनि बनाकऽ आलूके सब्जी दै छियनि बनाकऽ खाय लए आओर अनेक ऑपरेशन सभ जे कोनो चीजमे भेल रहै छनि ओहि सभ चीजमे बाँतर खोतर नहि खायल जाइ छनि नहि खायल जाइ छनि ई सभमे हमसभ बिना बाँतर खोतर वाला चीज सभ बनबै छियनि